پورنیہ ضلع بہار کے سیمانچل کے علاقہ کا صدر کہلاتا ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بہار کے اس علاقے میں چند سال قبل پورنیہ ایک بڑا ضلع تھا کہ اس میں کشن گنج کٹیہار ارریہ اور سپول کا کچھ علاقہ بھی شامل تھا پورنیہ ضلع میں قدرت نے لاتعداد وسائل کا انبار لگا رکھا ہے ذراعت یہاں کا سب سے بنیادی ذریعہ معاش ہے قدرتی وسائل کی بھی بات کریں تو قدرت نے ہوا پانی مٹی اور مختلف غلوں سے اس علاقے کو مالا مال کر رکھا ہے قدرت کے اس عظیم تحفہ کے ہم شکر گزار ہیں جہاں تک بات چیلنج کی ہے اور اس بات کی ہے کہ یہاں کے لوگوں کو کس طرح کے چیلنج کا سامنا ہے تو اس کی تعداد تو بہت ہے لیکن میں سب سے بنیادی چیلنج کا ذکر کر رہا ہوں کہ پورنیہ ضلع اور اس کے پڑوس کے علاقے میں سیلاب سب سے بڑا چیلنج ہے یہاں بارش بہت کثرت سے ہوتی ہے اور بڑی اور چھوٹی ندیوں کی کثرت ہے جس کی وجہ سے برسات کے موسم میں ساری ندیاں بھر جاتی ہیں اور پھر پروسی ملک نیپال سے پانی چھوڑ دیا جاتا ہے تو سیلاب آنا لازمی ہو جاتا ہے اور ایسا ہر سال ہوتا ہے جس کا سب سے برا نقصان ان کسانوں کو ہوتا ہے جن کی زمین اس سیلاب سے متاثر ہوتی ہے اور پھر ان ان کے کھیتوں میں پانی داخل ہو کر ان کی فصلوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے ہمارے پورنیہ ضلع میں پانی کے مختلف ذرائع ہیں کھیتی کے لیے بارش اور ندی کے پانی کے علاوہ مشین کے ذریعے بھی پانی حاصل کیا جاتا ہے پینے کے لیے ہینڈ پمپ کے پانی اور نل کے پانی کا انتظام ہے